हमरासभके पहिले खेती करै छलिए तऽ गोबरपरमे हमसभ निर्धारित छलिए गोबरेसँ खेती करै छलिए एम्हर आबिकऽ बदलाव भऽ गेलै हँ किछु खाद मसल्ला बैज्ञानिक के जरिए हमरासभके खाद मसल्ला जे लगै छै तऽ ओहिपरमे खाद मसल्लासे हमसभ उपजा बाड़ी अपन करै छी एखन जे खाद मसल्लापरमे बहुत जमीन बिगड़ि रहलैए ताहि दुआरे हमसभ जैविक खादके प्रयोग विशेष करै छी ओहिपरमे जैविक खादसे जमीनके ताकत बरकरार रहै छै तब जाकऽ हमसभ अपन खेत पथारमे अपन फसिल लगेलहुँ समयपरमे अपन फसिल भेल बढ़िआँ फसिल होइए जैविकसँ करै छी हमसभ तब वैज्ञानिकके कहलमे छोड़लहुँ आब ओ बात पहिने बहुत खाद मसल्ला बीचमे दिअऽ लगलिए लेकिन आब जाकऽ फेर कन्ट्रोल कएलहुँ हँ वैज्ञानिक अबैए तऽ कहैए जे एनासे एना करू लेकिन हमसभ जहाँ तक कमसे कम मात्रामे हमसभ खादके प्रयोग करै छी जैविकके बेसी प्रयोग करै छी जैविकेसे आब एखन पोटाशो बनऽ लागल हन यूरिओके प्रोग्रेस भऽ गेलै हँ ओहो बनि रहलैए तऽ ताहिसब दुआरे हमरासभके इच्छा होइए जे एहिसे जमीन हमर खराब नहि हैत आओर जेना हमरासभके आब फसिलके विकास वएह सबसे हैत जैविक हमर रहत तऽ हमसभ गोबरसे जैविक बनाकऽ अपन समयके व्यतीत करब आब हमसभ इएह अनुभव करै छी जे आब अगर जँ वैज्ञानिकसे हमसभ खाद ओ लेब आब हमसभ तऽ हमरासभके फसिल बहुत नुकसान दिन आगू दिन जाकऽ हमरासभके बालबच्चाके बहुत नोकसान पहुँचत ताहिसब दुआरे हमसभ आब ओकरासभके छोड़ि रहलिए हँ आओर जैविकपरमे हमसभ उतरिकऽ अपन खेती खाद मसल्ला नीक बेजाए हमसभ इएहमे एडजेस्टमेन्ट अपन करब